नेमखान्थियालाय माबा थैयोबा बर'ननानै बेखौ बायहेराव बर'नबाय खोलाहा फुथुनानै मोनसे औवानि बाननाय थाखो थाखोयै माबा गन गंनै होनानै ओमफ्राय थाखो थाखो बिदिनो माबा गन होजोबनानै बिखौ दाहरा गोदान लायनानै बेखौ फुथुबाय फुथुनानै गोथैखौबो फुथुबाय आरो खोलाहा खर'सा खालामनानै दाना थैनायनो गारहैनायनि सिगांनो जेनेबा न'खरनि मानसिया बेनो ओंखाम संनानै ओंखाम संबाय आरो बेदरफोर संबाय आरो माबाफोर जानो लुबैनायफोरखौ मेथाय सिनिखौ लाबोनानै मेथाय सिनि गासैबो जानो लुबैनायफोरखौ लाबोनानै बेखौ न'खरनि मानसिफ्रा साफा साफा फैनानै साफा साफा फैनानै बेनि गोसो थालांनाय थांलांदों होननानै बेखौ ओंखाम दौबाय ओमफ्राय बेदर संनानै बेदर संनायखौबो होबाय आरोखि जेनेबा जानो रोङाबाबो जाहोबाय आरो बेनो खुगायाव होबाय आरो दै लोंनांगौ होननानै दै गरदसे गरदसे फाख्रि बिलाइजों दै गरदसे गरदसे दौबाय अनेकथा न'खरनि जाथि बाहागिफ्राबो बेखौनो दौफैबाय दौफैनानै गासैबो जेनेबा नेमखान्थि बादियै बेखौ दौखांजोबनानै सि गुफुर होबाय सि गुफुर होनानै बिनि सायाव बिबार माला होबाय बिबार माला होखांनानै दाना जेनेबा बेखौ जेनेबा बेखौ लांनानै जेनेबा बबावहाय जेनेबा न' खाथियाव गारोबा गारबायसै गाराबा बेलेग गोथैबारि जेनेबा राइजो राजाफोरनि मोनसे गोथैबारि थाखायो नालाय बेवहाय गारहैबाय आरो